हम राखी मिश्रा रुपौलीसँ बजै छी अहाँ ट्रेवल एजेन्सीमे फोन कऽ रहल छी जे हमरा दुर्गा स्थान जेबाक छलै लेकिन देखियौ जे केहन छथिन ओ ड्राइवर एखन तक ऑटो लअ कऽ नहि एलखिन हेँ कहू तऽ अहाँ सभ इएहे व्यवस्था रखै छियै जे ओ ड्राइवर एखन तक नहि पहुँचलखिन हेँ आओर हम सभ परिवार तैयार भेल छी कपलेश्वर जाइ लए दुर्गा स्थान जाइ लए